हलो जी सर

अच्छा तो मतलब आप उज्जैन में ख़रीदना चाह रहे हैं आउटर साइट है ना

क्या क्या साइज चाहिए आपको तो रोड पर चाहिए या फिर थोड़ा अंदर चाहिए कमर्शियल फ्लैट चाहिए या मतलब नार्मल अच्छा ओके मतलब घर के लिए फ़ैमिली के लिए घर बनाने के लिए चाहिए फिर फिर भी क्या साइज में आपको मिलेगी अच्छा पंद्राह चालीस सौ मतलब अब बीस एक लाख तक आपका बजेट जाना चाहता है तो आपको प्ला फिर प्लोट चाहिए या फिर मकान बना कर चाहिए या बनवाना है क्या अच्छा ओके तो आपको मतलब सिंगल चाहिए या डबल ठीक है मतलब पच्चीस तक आस पास तक आपका बजट चलेगा ना ईजिली चलो आपको लोन प्रोसेस करवानी है या फिर मतलब आप नॉर्मली कैश पर करेंगे अच्छा ओके तो आपका मतलब सिबिल स्कोर वग़ैरह सब ठीक है अच्छा तो आपका लोन तो हो सकता है तो मैं यह पूछ रहा था कि फिर आपको शिवांश मतलब जो आउटर कॉलोनी है इधर ही चलेगा तो फिर आप एक बार मेरे ऑफिस एक बार आप ऑफिस विजिट कर लीजिए मैं आपको लोकेशन निकाल लेता हूँ और दिखा देता हूँ जैसा भी होगा हम फ़ाइनल कर लेंगे बिल्कुल आप आइए मैं यहीं पर ही हूँ ठीक है ठीक है जैसा भी हो